दा जोङो आबाद मावनायाव आंनि न'खराव दा जोंनो गोनांसिना जाहैबाय हाल बे हाला थ' ओरैनो जाया फांसे दंफांनि दंफां दालाइनि गंसे नांगोल नांगौ बेजों लोगोसे आरो गनसे फाल नांगौ होमब्लासे गंसे नांगोल जायो आरो बे नांगोलजोंल' जाया जोंनो नांबावगौ आरो जुंगाल जुंगाला जाहैबाय मोसौनि गोदोनायाव थानानै नांगोलखौ गेजेराव होनानै जोङो आबादखौ मावो दा आबाद मावनायाव जोङो खेथिखौ खेथि मावनायाव बहुत रोखोम हासार होयो दा सरकारि हासार गभर्नमेन्ट नि दा न'खरनि हासारा जाहैबाय गोबोर हासार दा जोंनि बाहायनाय बेलायाव जोंनो नांगौ सिखा रुवा बाइस बायथाल खन्था आरो बिदिनो औवा बिदिनो दानस'नायाव सिखा गबदा नांगौ सैनायाव सिखा खंखाय नांगौ माइ हानायाव जोंनो खासि नांगौ बायदि बायदि अस्त्र लानानैसो जोङो आबादखौ मावो हाग्रा हायनो थाखाय हासिनि नांगौ हाखौ फोमोननो थाखाय मै नांगौ थुक्रासे औवाखौ दान्नानै सिनखावनानै आथिं गंनै होनानै गंसे मै बानायो ओरै दुरुं बेरा फारनैबो दुरुं खानानै एरै गंसे मै दिरुनब्लासो हाखौ जोङो मोजाङै चार्ज खालामनो हायो अब्लासो जोङो आबादखौ गोरान आबाद हक बा गिसि आबाद हक दैलांनि आबाद बा मेसेंनि आबादखौ जोङो मोजां मोननो हायो दा बे आरोखि दा जोंनो गोनांसिना जाहैबाय बाहायनाय बेलायाव संसार जानायाव हाल आरो खदाल हाल आरो खदालल' होनब्लाबोथ' जाया बेनिखायनो जोङो खेथिआव खेथिखौ मावथारनांगौब्ला जोंनि आसामावथ' जों ट्रेक्टर खौ बाहायनो हायैलाय जोंनो न'खराव मोसौ फिनानै नांगोल गंसे जुंगाल गंसे दान्नानै जोङो हाखौ एवनानै मै होनानै फोमोननानै दुफु दुफु खालामनानै बिदिनो आलु आबाद मेसेंनिखौ आलु आबाद लाइ लाफा बेफोरबादि खेथिखौ जों दिरुनो दा खेथि जानायनि बेलायावब्ला जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानायाव गावनि देहाखौ थाजिम गोगो लाखिनांगौआव जोंनि न'खरनि गोबोर हासारखौ होनानै जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां थायो थांनानै थानायाव गभर्नमेन्ट हासारनि खेथिखौ जायोब्ला जोंनि देहाया लोरबां जालाङो माने बेमार जायो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै